ظاہر سی بات ہے کہ جب سفر جنتِ کشمیر کا ہو تو میں اپنے محبوب کے ساتھ اس وادی کا سفر کرنا چاہوں گا کیونکہ میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے کشمیر گھمانے لے جاؤنگا اب جب کہ ہماری شادی بھی ہو چکی ہے تو اب اس میں کوئی کدورت نہیں کہ میں اپنے محبوب کو وادئیِ کشمیر کا دورہ کراؤں ہم نے اس کے لیے پوری پلاننگ بھی کر رکھی ہے ہم نے انٹر نیٹ پہ کشمیر کے متعلق تمام جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہمیں خوابوں میں بھی کشمیر ہی دکھائی دیتا ہے میں اور میرا محبوب دونوں کشمیر کی وادی کا سفر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں ظاہراً شاعر بھی ہوں فطری طور پر تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کشمیر جاؤنگا اور مجھے میرا محبوب بھی ساتھ ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک یا دو غزلیں نہیں بلکہ میں پورا دیوان وہیں پہ ترتیب دونگا